सब से अच्छा विषय ने वैष्णो माता का सुंदर या अनुपन चढ़ाई वाला स्थान है वहाँ पर बहुत ऊँचे पर मंदिर है और वहाँ पर अच्छा भी लगता है और जब माँ के गुफ़ा गर्भ

इतना महसूस इतना तो महसूस ज़रूर होता है कि वहाँ पर अच्छे से जैसे हम अपनी माँ के गर्भ में रहते हैं वैसे लगता है और माँ की गुफ़ा तो बहुत अद्भुत है इतनी अच्छी लगती है जो एक बार जाने के बाद वहाँ से आने की तो इच्छा ही नहीं होती और वहाँ भी मेला मेला बहुत बड़ा बड़ा लगता है और वहाँ पर जितना चाहे उतना पैसा ख़र्च कर पर वहाँ पर कुछ ऐसा भी चे नहीं होता है जो हमें ख़रीदने का मन नहीं हो और इसके बाद इतना अच्छा होता है जो मुझे वहाँ पर अन मोहित हो जाते हैं मोहित हो जाते हैं और वहाँ से आने का तो कभी मन ही नहीं करता और इसके बाद हमें अच्छा लगता है कि वहाँ पर वहाँ का मेला मेला बोहोत अद्भुत होता है वहाँ पर अच्छे से लगता है वहाँ पर मुझे समान ख़रीदना मेले में समान वमान ख़रीदना मुझे अच्छा लगता है फिर भी मैं जा कहीं भी मेला जाती तभी भी वहाँ पर भी मैं समान ख़रीदती हूँ और वैष्णो माँ के स्थान पर कोई अलग ही अनु सुंदरता और अनुपमा चढ़ाई वाला अस्थन है वहाँ पर अच्छा इतना अच्छा लगता है कि कोई